पहिले किछु छलै जे एम सी होइ छलै तऽ एम सी के बारेमे पता नहि रहै बच्चासभके तऽ ओतेक नहि जे ध्यान दै जे की भए रहल यए एकबेर होय दूबेर होय तब पता चलै अपन माँकेँ बतबै जे एना एना होइए तऽ अढ़ाइ तामा पानिओसँ नहाय दै इधविध कए दै कपड़ासभ दै तऽ ओ कपड़ासभ दै तऽ ओतेक साफ सफाइमे नहि रहै ओतेक साफ सफाइमे नहि रहै तऽ ओहिसँ की होइ छलै धीरे धीरे बिमारी फैलैत छलै बिमारिओ फैलैत छलै तऽ नहि ओतेक बताए सकै छलै जे हमरा एना होइए एना होइए अपन गोटी दवाइ खाइए एम्हर आम्हर माथ देह दुखाइए टाइम पास कए लै छलै दवाइ खाए कऽ धीरे धीरे बिमारी बढ़ि जाइ छलै आब जे भेलै हेँ आबक बच्चा पढ़ै लिखै छै सभटा बूझै छै तऽ आब पैड लेलक साफ सफाइमे रहल सभचीज सतर्की रहल कोनो चीज दिक्कत भेल फटाक सन बतेलक माँ एना होइए माँ एना होइए तऽ डॉक्टरसँ देखेबू डॉक्टरसँ सलाह लिअ से किए एना होइ छै जाँच फाँच कएलक कोनो तरहके दिक्कत नहि छै तऽ दिक्कत नहि छै कोनो तरहके दिक्कत नहि छै जँ दिक्कत छै तऽ दिक्कत छै ओकर इलाजसँ ठीक हेतै इलाज हेतै जे पहिले की छलए बहुत बिमारी फैल जाइ छलए सम्हार नहि आबै छलए सम्हार नहि आबै छलए बिमारी फैल जाइ छलै आब बच्चेदानी हटाउ आब जकरा बच्चा भेल छै तकरा हटाए सकै छी जकरा नहि भेल छै से केना हटेतै बच्चाके लेल तऽ किछु सोचय पड़ै छै जे एतेक कम उमरमे केना बच्चेदानी हटतै सेसभ डॉक्टर कहै छै जे केना हटतै खैर बिमारी छै तऽ हटबे करतै बीमारीके इलाज हेतै जिन्दगीके सवाल छियै जियैके लेल किछो सोचय पड़ै छै तऽ ओहिसभ लेल कहय पड़ै छै छुपाए कऽ रखलक जे बिमारी छुपेलक तऽ बिमारी बढ़ि जाइ छै पैसा खर्चा होइ छै मेहनत बेसी पड़ि जाइ छै जे घरेली लोककेँ टेंशन बढ़ि जाइ छै तऽ एहिसँ बढ़िआँ जे कमे किछु रहए हल्का दर्दे हुए किछु रहए तऽ घरेली लोककेँ बतैयौ घरमे माँकेँ बतैयौ बेटीके लेल माँ छै कोनो तरहके दिक्कत होइए तऽ माँकेँ कहिऔ जे ई दिक्कत यए डॉक्टरसँ देखाउ डॉक्टरसँ सम्पर्क करू जे डॉक्टरसँ देखेबै तकर इलाज छै ओकर जे इलाज हेतै से इलाज हेतै साफ सफाइमे रहू जाहिसे बिमारी नहि फैलत जेहन साफमे रहब ओहन बढ़िआँ रहतै जे ओहिसँ आब बच्चो सभसँ दिमाग खुलै छै बच्चा सभके माँओके जे हमरासभके समय एहन रहए बच्चा आओरकेँ एहन समय छै जे हमरासभके एहन समय रहए तैँ हमरासभके एना भेल एना भेल जे बच्चासभके साफ सफाइमे राखू जे एहिसँ दिमाग खुलि जाइ छै अड़ोसी पड़ोसी लग बाजल जे गन्दा चीजसँ बिमारी फैलै छै गन्दा साफ सफाइ राखू जेहन साफ सफाइ रखबै ओहन बढ़िआँ रहत अहाँ सुरक्षित रहब बाल बच्चा बढ़िआँ रहत बादमे बाल बच्चामे दिक्कत नहि हैत कोनो तरहक बिमारी नहि हैत